मां घर लाइ डबल बेड जी चादर वठण वई हुयमि अमर हैण्डलूम में वई हुयमि मूंखे उते ॾाढियूं जाम सुठियूं चादरूं ॾेखारियईं हुयईं गुलन वारी बि ॾेखारियईं डिज़ाइन वारी बि ॾेखारियूं हईं त मां हुन मां क्रीम कलर जी गुलन वारी चादर घर लाइ वठी आई आहियां घर अची ॾिठी जहिड़ी चमक उते हुई हूअ घर अची मुंहिंजी चमक न हुई ऐं वरी विछाई त एॾी सुठी न पी लॻे घर अची मां धोती त उअ सुसी बि वई हुई कलर बि हली वियो हो ऐं गुल बि हली विया मां इएं थी चवां की इनखां हाणे कॾी बि चादरूं कोई न वठी सघे मां इहा हथ थी जोड़ियांव